भारतमे एहन बहुत बच्चासभ छथिन जिनका जे छै से बहुत एहन कलासभ आबैत छनि जे ओहि कलामे बहुत निपुण छथि लेकिन हुनका कोनो मञ्च एहन नहि भेटैत छनि जाहिसँ ओ आगू बढ़ि सकैत छथि या फेर कतहु जे छै से अपन नाम बना सकैत छथि एहिसँ ई छै कि जे हुनकासभकेँ एना अवसर नहि भेटैत छै किया कि छै बहुत दिक्कत छै हुनका सबके लेल कि जे कोनो हुनका सबके कोनो नहि तऽ कोनो यातायातके साधन नहि छनि या त फेर कोनो एहेन मंच भेटैत नहि छनि या फेर कियो हुनका लगमेँ पहुँच नहि पाबैत छथिन जहिसँ हुनका जे छै से आगुओ नहि बढ़ि पाबै छथिन आ हुनकर कलाकारसभके जे छै से बहुत एहेन मञ्च छै जाहिसँ ओ आगू बढ़ि सकैत छथिन लेकिन हुनकासभ लगमे ओ मञ्च जे छै से ओ नहि पहुँच सकैत छथि ओसभ तक आओर हुनकासभके ओहिसँ आगू नहि बढ़ि सकैत छथि ताहि दुआरे हुनकासभकेँ आगू बढ़ैक लेल जे से बहुत एहन छै भारतमे मञ्चसभ लेकिन हुनकासभकेँ नहि ओतय तक ओ पहुँच नहि पबैत छथि ओ छथि बहुत निपुण लेकिन नहि पहुँच पाबैत छथि